दिक्ख मेरा मन्नना ऐ की डांस बिच जादा लोक जेह्ड़े सोचदे कि नेईं शर्म करदे शरमौकले बनदे कि आ नेईं असें ई नेईं औंदा असें ई स्टैप निं औंदे इयां निं सोचना चाहिदा जियां मर्जी डांस करो छड़ियां लत्तां बांह् लाह्नियां ते डांस करी टकाऊड़ना